बड़ बढ़िआँ हालचाल छै ठीके छिए हमरा तऽ दोकान तऽछै सब चीज छै दोकानमे अहाँके से की लेनाइ छै अच्छा अहाँके जँ गाछ लेनाइ अइ बेख लेनाइ अइ फुलवारीके लगेनाइ अइ आ हमरा से ओन्ने से ऑडर से अहाँ देबै तब ने हम से अहाँके से बताएब तब ने अहाँ लेबै जे कोन चीजके से गाछ लेबै हमरा कहू आमके गाछ हँ आमोके गाछ बगैचा छै लगेने छिए फुलवारिओ छै कटहर छै लीची छै तुइत छै आओर अहाँके बता दै छी लीची छै आइ काल्हिके से समयमे देखिऔ नर्सरीमे आ दसकठिआमे से दुआरपर लोक शौकसँ औराके गाछ लगबै छै अहाँके अहाँके जब लेनाइ अइ तऽ से हमरा ऑडर दिअ फूलके जे अइ से गाछ अहाँके हजारीके गेन्दाके आओर अहाँके बता दै छी गुलाब छै गुलदाउदी छै आओर अहाँके बता दै छी चमेली फूलके से गाछ छै आओर अहाँके जे ऑडर हैत जे पसिन्न हैत आबिकऽ हमरा दोकानमे आगाँमे दोकान लगेने छिए आओर साइड लगाकऽ मट्टीके गमला बनाकऽ ओहिमे लगाकऽ प्रत्येक से अहाँके गाछे भेटत आओर अहाँके से बता दै छी आओर कतेक फुलाएल भेटत आओर उखाड़ि उखाड़िकऽ हम गमलामे दऽ कऽ मट्टीके कुम्हारिसँ आनिकऽ राखने छी अहाँकेँ जँ लेनाइ अइ तऽ हमरा दोकानपर से अहाँ आबू अहाँ बात करब तऽ लेब बुझि गेलिए आम हमरा जे आमके गाछ छै से बम्बइ आओर बता दै छी मालदह आओर अहाँ आओर बता दै छी मालदह भेल बम्बइ भेल जरदालू भेल आओर बता दै छी अहाँके से शीतलप्रसाद भेल आओर अहाँके बता दै छी कलमी आमके अहाँ चिन्है छिए कलमी आम लगाएल अच्छा तब तऽ अहाँ जँ बुझै छिए तऽ गाछ जब गाछ अहाँ देखबै तब ने अहाँके फेर पसिन्न हैत हमर तऽ गाछके दाम तऽ अनमोल अइ जब अहाँ लै लए एबै तखने ने से अहाँ से सुनिऔ भाव बट्टा अहाँ करबै एहि लिए से दू सओ दू सओ हँ दू सओ अढ़ाइ सओ